मूंखे यादि आहे त अॻे नवंबर में नवंबर साल में असांजे शहर मां ॿार पिकनिक ते ॿिए शहर घुमणु विया हुआ उते सभेई ॿार ॾाढो ख़ुशि हुआ उते माना ॿारनि खे बोट में विहारे हिकु पासे खां ॿिए पासे वठी वञिणो हुअनि त मास्तरनि हिकु बोट बधाई हुई हुन पर हुन बोट में पंद्रहां ॿार विहारण जी परमिशन हुई पर बोट वारे टीह ॿार हुन में विहारे छॾिया जीअं ई बोट थोरी हली त सभेई ॿार हुन समुंड में बुॾण लॻा ऐं हुन सां गॾु मास्तर बि बुॾण लॻा इअं करे आहिस्ते आहिस्ते सभेई बुॾी विया ऐं सभेई ॾाढो रुअण ऐं रड़ियूं करण लॻा इहो किसो मूं खां भुलजंदो ई काने जेॾी महिल यादि कया अखियुनि जे साम्हूं अची वेंदो आहे भॻवानु हुनजे माउ पीउ खे हिमथ ॾे त उहे नएं शिरे सां पंहिंजी ज़िंदगी सभु भुलाए करे जीअनि मुंहिंजी इहा भॻवान खे प्रार्थना आहे